हम वीवो वी फाइव फोन लेलहुँ तीस हजारमे जे हम कनियो दिन नहि चलेलहुँ आओर ओ फोन फोन खराब भऽ गेलै हैंग करैत छै नहि ओकर फोटो नीक अबैत छै नहि कोनो चीज एतेक कोनो चीजो ऍप डाउनलोड करैत छियै तऽ ओ हैंग डाउनलोड नहि होइत छै हैंग करय लगैत छै जे हमरा एतेक पाइयो लागि गेल आओर नीको नहि भेलै हैंग ऊपरसँ करैत छै चार्जर नहि चार्ज करैत छी तऽ चार्जर नहि टिकैत छै आओर जल्दिये ओ फोन बैट्रिक लो बता रहल छै ताहि द्वारे ई फोन वीवो वी फाइव फोन आबसँ अगर हम नहि लेब ई फोन जे बहुते खराब फोन छै पाइयो लागि गेल एतेक तीस हजार रुपैआ आओर ई प्रोडक्ट नीको नहि छै ताहि द्वारे हम ई फोन आब नहि लेब दोसर लेब से ई फोन के हैंग से करैत छै फोटो नहि नीक अबैत छै कैमरा खराब छै बार बार कोनो चीज डाउनलोड करैत छियै तऽ ओ डाउनलोड नहि होयल करैत छै हैंग भऽ जाइत छै ई फोन बहुते खराब छै